इएह छनि मिथिलाञ्चलमे इएह छै शादी बिआह होइत छै लड़का लड़कीके इएह लत्ता कपड़ा पहिरैत छै बूढ़ बुढ़ानुस जे छै से साड़ी पहिरैत छै जवान छै से धोती कुर्ता पहिरैत छथि गहना गुड़िया सोना चानी जेकरा जे उपाय छनि सहए पहिरैत छथि जेकरा नहि छै से तऽ नहिये पहिरैत छथि तऽ बाल बच्चाके रहलै तऽ सभ पहिरैत छथि माय बाप बेटा बेटी सभ पहिरैत छनि ओढ़ैत छनि जाबै कुमारि बेटी रहल ताबै तऽ समीज सलवार पहिरलक शादी भेला पर समीजो सलवार पहिरैया कपड़ा साड़ियो पहिरैया तखन आरो बाल बच्चाके ओकातमे जे होइत छै जे शक्ति होइत छै से तऽ पहिरबै करैत छै करबैत करैत छै मिथिलाञ्चलमे जनिते छियै आरो बूढ़ बुढ़ानुसके बातमे तऽ बुढ़ला बुढ़ा भेलाके बादमे तऽ जनिते छियै जे केनाके की दुनिया बीतैत छै समय बीतैत छै आरो तेकरा बाद से की कहू हम सभ तऽ बूढ़ सूढ़ आब भऽ गेलहुँ तऽ जहए अवस्था अछि सहए करब